झोमेटो सायटीचेर एक ऑटोपेल ऑटोपे ऑपशन आसा तो पेमेंटाच्या पर्यायांनी आसा तो पेमेंटाच्या पर्यायांतल्यान रद्द करचो बंद करचो म्हाका तो चालू दवरपाचो ना